السلام علیکم مجھے آپ سے ایک فوری مدد درکار ہے مجھے اپنے ویکیسن سرٹیفکیٹ کی ڈیجیٹل کاپی ایک سرکاری پورٹل پر اپلوڈ کرنی ہے لیکن میرے پاس اس وقت صرف اس کی فیزیکل کاپی ہے اور میں آفس میں ہوں جہاں اسکینر دستیاب نہیں ہے کیا آپ کو کوئی ایسا متبادل طریقہ معلوم ہے جس میں اس سرٹیفکیٹ کی تصویر لے کر اسے اچھی کوالٹی میں پی ڈی ایف یا ایمیج فائل میں تبدیل کر کے اپلوڈ کر سکوں اگر آپ کے پاس کوئی ایپ طریقہ ہے جو آپ نے پہلے استعمال کیا ہو تو براہ کرم شیئر کریں آپ کی بہت بہت بہت مہربانی ہوگی جتنا جلدی ہو سکے آپ جو ہے اسے شیئر کر دیں میں آپ کا بہت ہی ممنون و مشکور ہوں گا اور آپ کی بڑی مہربانی ہوگی آپ جلدی سے جلدی شیئر کریں